हैलो बस ठीक तुस दस्सो कक्ख निं रुट्टी आं बना दी अ ले भई अज्ज बना दी राजमांह् चौल आं ते ऐल्लै कन्नै ते केह् नां में राजमांह् मंगवाये दे हे उत्थुआं भद्रवाही राजमांह हे मंगवाये दे बड़े सोह्ने राजमांह् होंदे न ते निक्के निक्के दाने लाल जेह् तुस बी लेई जायो साढ़े घरा ते ओह् में सबेरै चढ़ाए दे हून तड़का ते राजमांह् चौल बनाए खमीरै नै बच्चे आना नी हून ऐल्लै ते उनें बी खानै ई देना निं किश बस छुट्टी होई गेई स्कूला ते राजमांह् चौल ते कन्नै अम्बै दा माह्नी लग्गी आं बनान अम्बें दा माह्नी की कच्चे अम्ब लैने ते उनेंगी बोआलना ते बोआलियै फिर उनेंगी केह् नां ओह् मतलब की नचोड़ना फिर फरूके गेदे होंदे बक्ख कड्ढी ओड़ने ते ओह् जेह्ड़ियां गुल्लियां होंदियां ओह्दे चा रस निकलदा उस उसगी पक्का पाई ओड़ने ते ओह्दे चा खंड पाई ओड़नी ते ओह्दे मतलब नमक भरता शैल खट्टा बनाने ते इस स्हाबै कन्नै बनाना ते में शैल तालीियै कुकरै च सीटी मरानी आं ते गली जंदे भी लगदा उसी अद्धा घैंटा लग्गी जंदा होग ते उसली प्याज़ कट्टने ते टमाटर कट्टनै ई ते पक्का पाना तुस लोग बी इंया बनांदे होने में ते इस तरीकै कन्नै बनांदी तुस पता निं आं होर केह् ऐ में राजमांह मसाला लैआंदा होंदा ना ते ओह्दा टेस्ट बद्धाई लैंदा राजमांह् मसाला

आं में स्पैशल मंगाए दा लेई जायो तुस बी ओके